हाँ नमस्ते दीदी तो मैं कह रही थी सुरे के यहाँ होटल ओटल चलाना अच्छा कब का का होतल में है

अच्छा कहन मैं पालक पनीर और लिट्टी चोखा और कवान हऊ चाहत रहले चाहत रहल की पालक औ आलू क सब्ज़ी और कमरे दाल चावल यह सब है सुबह हुआ हैं और दोन वह पनीर वनीर की सब्ज़ी उब्जी है अच्छा अच्छा ठीक है ओकरे साथ साथ और सलाद उलाद है अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा मतलब इतना महँगा दोगी कुछ कम बेसी नहीं करोगे अच्छा ठीक है अच्छा और

अच्छा चारदा पत्ती मिलता है तो हम अपने परिवार को बच्चों को लिकर आएँगे सब लोग को अच्छा चलो अच्छा है सभी लोग को ले कर आएँगे और और क्या इस समय आप क्या आप क्या कर रही हैं अच्छा और अच्छा अच्छा ठीक है हाँ रख दें अच्छा ठीक है ठीक है आ रहे हैं

आप का नमस्ते दीदी